ہمیں پاکستانی ڈرامہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے پاکستانی سیریل گھریلو لنگویج سے رہتا ہے اسی لیے پاکستانی سیریل ہم لوگ دیکھتے ہیں پھلم پھلم بہت کم دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامہ میں ہے کہ پھیملی کا ہر چیز ہر رول ہر چیز بتایا جاتا ہے ہمیں بہت پاکستانی ڈرامہ سے بہت سیکھ ملتا ہے ہمیں پاکستانی ڈرامہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے فلم بھی دیکھتے ہیں تھوڑا بہت پھلم دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ فلم دیکھنے سے سیریل دیکھنے سے آدمی کو مائنڈ تیز ہوتا ہے پھلم دیکھنا سبھی کو پسند ہیں ہم لوگ بھی سیریل لونگویج میں ہر چیز دیکھتے ہیں سیریل پاکستانی گھریلو باتیں سکھاتا ہیں کیسے گھریلو کے ساتھ رہنا سہنا کھانا پینا ہر چیز سیریل سے ہی سیکھ ملتا ہیں پھلم بھی دیکھنا اچھا ہے دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اسی لیے ہم لوگ پھلم بھی دیکھتے ہیں پھلم میں کہانی سمجھتے ہیں کہانی سمجھنے کے لیے پھلم دیکھتے ہیں